جب میں ہائی اسکول اسٹارٹ کی تب میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا میرے کوئی بڑے سسٹر یا بھائی نہیں تھے سارا مجھ کو جھیلنا تھا پھر میں نے ایڈمیشن لیا میں ہار نہیں مانی اور ایڈمیشن لیا پھر میں نے اپنی پڑھائی اسٹارٹ کر دیا ساتھ میں گھر کا بھی کام کیا شام میں کوچنگ بھی کی گھر کا کھانا بھی بنایا اور پڑھائی کی میں نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑا اس کو جاری رکھا پھر کسی طرح ہائی اسکول کمپلیٹ کر کے انٹر میں ایڈمیشن لیا میں نے تعلیم الدین انٹر کالج میں ایڈمیشن لیا جو میرے گھر سے کافی دور تھا اور میرے ساتھ آنے جانے والا کوئی نہیں تھا میں اکیلے صبح چھ بجے اٹھتی تھی گھر کا کام کرتی تھی پھر اسکول کے لیے نکلتی تھی پھر پیدل اکیلے ہی میں جاتی تھی اسکول پھر ایک سال تک میں اسکول کنٹینیو کی پھر اس کے بعد کسی وجہ سے میرے ہیلتھ پرابلم اسٹارٹ ہو گئیں پھر میں اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی اور اپنا علاج کرایا پھر ٹھیک ہوا پھر میں نے ہار نہیں مانا پھر میں دوسرے اسکول میں ایڈمیشن لی پھر وہاں میں نے پڑھا کچھ آن لائن کلاسز کی کچھ جا کی پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہو گیا لاک ڈاؤن میں بھی میں نے ہار نہیں مانا سارے کلاسز میں نے کی آن لائن کی اور پھر میں کچھ نیٹ سے بھی پڑھائی کی اس کے بعد کسی طرح میں اگزام کے لیے تیار ہو گئی اس کے بعد سارے بچے پرموٹ ہو گئے اور میں نے میں بھی پرموٹ ہوگئی اور پھر میں نے گریجویشن میں ایڈمیشن لے لیا خود سے میں نے ایڈمیشن لیا نہ کوئی میرے ساتھ تھا آگے نہ پیچھے میں یہاں آئی اور اپنی پڑھائی اسٹارٹ کر دی اور آج میں پڑھائی کر رہی ہوں